खोनाबाय औ खोनाबाय औ औ औ आंसो

एम्फौआथ' आं फिसियोमोनहाय नै माबा फिसिदों दाबो दाबो सुदों माबाखौहाय एम्फौखौहाय दा सिखिरि ओंखारनानै दं आरोखि साननैसोजों गावगोन ना गावा बिदैआनो दैबायमोन सिखिरि ओंखारनानै ओमफ्राय दा साननैसो नेनांगौ आरोखि बे साननैजोंनो गावोनालाय एम्फौ फिसा ओंखारो एम्फौ फिसाया साननैसोजोंनो औ फिसिबाय थाखायो आङो एम्फौआथ' मा ए ए एम्फौआथ' आं दा लानानै माखासे फानखांबाय दा नै फिसाया सिखिरिया बिदै दैनानै दा फिसाया गावबाय आरोखि गोरलै गोरलै दा बिलाइ गोरलै गोरलै खानानै होनांगासिनो आङो साननैसो सानथामसो जाबाय फिसा गोरलै ओंखारनानै बेबायदि एम्फौआहाय फिसिनानैथ' फानो आङो बुरजा एसे बुरजा फिसियो दानदाब्रै दानदाबा बेबादिनो दा आखाइ बिमा जाहांनो नागिरबाय बिदिनो मास मोनसे नाङा आरोखि मोनजानो थाखाय बेबायदि

फवायावहाय आङो एकस' थाखा फानो दा सारिस' थाखा के जि बेबायदि आरोखि फानखांबाय माखासे दा नै फाननो नागिरगासिनो जाहां जाहां जागासिनो बिमायाबो ओंखारबाय लोमनानै बेबायदि एम्फौआ जोंनि बर'नि काल्सार खा जानाय सुनाय इन्दि लुनाय बेबायदि आरोखि जोंनि बर'फ्रा इन्दि लुयो एम्फौ फिसिनानै फिथोबखौ फाना बेबायदि आरोखि

इन्दिनि सिफोरखौ बायनो हाया आरोखि फिसाबाबो जोमग्रा फिसाबाबो हाजार लायो ओमफ्राय दख'नाफोरबाथ' बिदिनो पास सय हाजार लायो आरोखि इन्दिनिबा बिदिनो मानसिफोरनो दानो हरो आङो बिदिनो एम्फौ लानानै एम्फौ फिथोबखौ फाना